हाँ जी सर हमें छुट्टियों का प्लान करना है घूमने जाना है हमें रणथंभौर गणेश जी मंदिर और उधर कोई वहाँ पर बगीचे में जाना है वहाँ पर सुभाष उद्यान बगीचा है हमारी तीन दिन बाद छुट्टी हैं और वहाँ पर आप कहाँ कहाँ ले चल सकते हैं मतलब आसपास और आपको पता हो

जी हाँ जी और कोई रणथंभौर सवाई माधोपुर के आसपास में और कोई फेमस जगह हो घूमने लायक हाँ जी करौली में कैला जी मंदिर है हाँ जी फिर कितना खर्चा आ जाएगा जैसे इसमें जी हाँ जी जी कितना खर्चा हो जाएगा जैसे आपके अनुमान से हमें आपको व्यवस्थित रूप से घुमाने में कितने दिन का टूर रहेगा फिर यह अपना हाँ तीन दिन का फिर इसमें आप आपको इधर वह गाइड बन कर रहना होगा हमारे साथ आपको ही बताना होगा कि यहाँ पर ऐसा है यहाँ पर थोड़ा पैसे में और नहीं सकता क्या कुछ फिर भी देख लो जी कुछ और देख लेते थोड़ा बहुत हो जाता तो फिर आप हमें घुमाने ले चलोगे उसके लिए आप कौन सी गाड़ी यूज़ करेंगे हाँ जी टूरिस्ट उसमें सर हम जैसे कि हमें घूमने जाना है और रास्ते में कोई भी परेशानी हुई तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे आपको ही देखना होगा उस परेशानी को हाँ जी ठीक है फिर तो कोई दिक्कत नहीं हाँ जी परसों आते हैं और मैं आपसे बिल्कुल कंफर्म करके बता देता हूँ आपको और परसों आ जाता हूँ ठीक है सर